हाँ हमारा पसंदीदा मौसम है गर्मी हम गर्मियों में घूमना पसंद करते हैं क्योंकि हम मनाली जाते हैं घूमने के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ गर्मियाँ रहती हैं वहाँ बर्फ़ रहती है सर्दियाँ रहती हैं बर्फ़ गिरती है तो उसी बर्फ़ के गोले से हमारे बच्चे खेलते हैं और फ़ोटो वीडियो बनवाते हैं बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं बर्फ़ होती है तो बहुत अच्छा लगता है वो दृश्य देखने में और हम केदारनाथ के जाते हैं जो ज्योतिष लिंग में आते हैं हम वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं सब परिवार जन जाकर और वहाँ पर हमें आत्मा को सुकून मिलता है बहुत शांति मिलती है और हम हिमाचल हिमाचल जाते हैं वहाँ पर हमें सेबों के बाग मिलते हैं देखने के लिए हम सेब वहाँ पर तोड़कर खाते हैं अपने हाथ से तो अलग ही स्वाद आता है और हिमाचल प्रदेश में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं बर्फ़ होती है हरियाली रहती है पहाड़ होते हैं बहुत ही अदृश्य होता है देखने लायक नज़ारा वहाँ पर और धीरे धीरे बर्फ़ गिरती रहती है तो उसको देखने का मज़ा अलग ही होता है और यहाँ जब गर्मियाँ रहती हैं तो वहाँ ठंड रहती है और गर्मियों के मौसम में ही हमारे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं जिससे हम अपने बच्चों को भी बीवी को भी मम्मी पापा को भी सारी फैमिली को अपने साथ घूमाने लेने जाते हैं और हम बाहर घूमने जाते हैं तो सब परिवारजन एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और जब एक साथ भोजन बैठकर करते हैं तो बहुत ही आनंदपूर्व महसूस होता है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और अच्छे से खाया भी जाता है और वहाँ पर सर्दियाँ पड़ती है तो इसलिए खाना भी अच्छे से खाया जाता है और हमेशा तो घर का ही खाते हैं बाहर घूमने जाते हैं तो बाहर का भी खाने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमें घूमना बहुत पसंद है और हम अपने बच्चों को भी घूमने के बाद यह पूछते हैं आपने क्या देखा क्या सीखा क्या क्या देखकर आए वहाँ पर उनसे क्या अनुभव मिला तुम्हें हम इसी चीज़ के बारे में उन बच्चों से पूछते हैं और हम बच्चों को घुमा ले लेने जाते हैं तो उनको भी सीखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है और केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा है इसलिए वहाँ घूमने के साथ साथ भगवान के दर्शन भी होते हैं ज्योतिष लिंग के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं और यह अदृश्य बहुत ही सुंदर होता है और हम घूमने के लिए केदारनाथ भी जाते हैं और श्रीखंड महादेव भी जाते हैं जो कि भारत का सबसे डिफिकल्ट रास्ता है यानी सबसे कठिन रास्ता जहाँ पर कोई भी लोग जाने से बहुत डरते हैं क्योंकि वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर चिकनी मिट्टी होती है फ़िसलने वाली पहाड़ के ऊपर वहाँ पर कोई चढ़ नहीं सकता और वह मिट्टी हमेशा गीली रहती है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है चौबीस घंटे इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता तो हमें वहाँ जाना भी बहुत अच्छा लगता है और वहाँ के दर्शन करना भी कोई कम नहीं है जैसे बहुत ही सुकून मिलता है आत्मा को और हम मनाली जाते हैं तो वहाँ पर हम रिजॉर्ट बुक करते हैं तो हम पूरी फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं खाते हैं पीते हैं तो बहुत ही आनंदपूर्व महसूस करते हैं और बहुत ही मज़े आते हैं हमें घूमने में और कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर भी हम सेब खाते हैं वहाँ की जैसे चाय पत्ती होती है वह हम अपने साथ में लेकर आते हैं उससे हम चाय पीते हैं तो बहुत ही अच्छी चाय बनती है और कश्मीर में केसर भी होती है तो केसर लाते हैं जो भी हमारे घर में जैसे गर्भवती महिला होती है उसे हम दूध में देते हैं तो बहुत अच्छा होता है उसके लिए काजू हुए वह भी हम वहीं से लेकर आते हैं तो हम हर साल गर्मियों में घूमने जाते हैं और बहुत ही अच्छा हमें लगता है और यही कश्मीर इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर सेब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं बहुत ही बेहतरीन और शंकर भगवान क्या इस्तुत जो होता है न रुद्राक्ष जिसे बोलते हैं हम वह भी वहीं से एकमुखी पंचमुखी सारे रुद्राक्ष वहाँ पर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी वहीं पर लगता है कश्मीर में तो भी बहुत अच्छा लगता है हमें घूमने के लिए वहाँ जाते हैं तो पाकिस्तान बॉर्डर भी देखकर आते हैं हम इंडिया पाकिस्तान पास पास में रहता है तो बहुत अच्छा लगता है तो यही चीज़ सब देखकर हम घूमने जाते हैं और कश्मीर की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं उसमें बहुत ही लंबे लंबे पेड़ हैं हरे भरे एकदम बस यही चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है इसलिए हम गर्मियों में घूमने जाते हैं और गर्मियों में और कश्मीर की वादियाँ देखने लायक होती हैं बहुत ही सुंदर